हमारे क्षेत्र में एक नदी है जो हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं और उधर की जलवायु भी बहुत ठंडी लगती है यहाँ पर कई सारे नौका विहार मछली पकड़ते हैं मछुआरे मछली पकड़ कर अपना रोज़गार बनाते हैं हमारे यहाँ पर सूखे की समस्या नहीं होती है बाढ़ की समस्या भी होती हैं